आमच्या वाठारांतले दोग जाण दोतोर आसात एकट्यान आयुर्वेदीक केलां आनी एकट्यान एलोपेथीक केलां भलायकी सेवाक परिक्षण दिवपा खातीर बी शिक्षणीक संस्था आसात आमच्या हांगा खूब जाणांनी नरसिंग केलां धायेक जाणा बी भुरगीं आसतली नर्सिंग केल्लीं दोतोरूय बी आसा

हांगा दोतोरकी बी शिकपाक आमच्या गोंयांत गोवा मेडिकल कॉलेज आसा ना जाल्यार थोडीं भायर वचून बी दोतोरकी करतात आनी नर्सिंगेच्यो जाल्यार चार कॉलेजीच आसात एकूच गोर्वनमेंट आसा आनी उरिल्ल्यो प्रायवेट आसात प्रायवेटांत खूब पयशे पडटात म्हणून चडशीं नर्सिंग बी करपाक वचना